मेनेजर साहिबु इलेक्ट्रसिटी बॉर्ड जे नुमाईंदे खां शिकायत आहे त सही सर्विस कृष्णा नगर क्षेत्र में नथी मिले पई इन्हीअ खे नोट कयो ऐं इन्हीअ खे शीघ्र ठीकु कराइण जी कोशिश कयो